جی ہاں دہلی میں توانائی کے پیداوار وسائل اور اننظام میں جغرافیے کا ایک نہایت اہم کردار ہے چونکہ دہلی ایک میٹروپولیٹین شہر ہے اس کی توانائی کی ضروریات بہت زیادہ ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دہلی کو قدرتی جغ جغرافیائی حالات قریبی ریاستوں اور منصوبہ بند پر انحصار کرتا پڑتا ہے اتنے تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں دہلی میں توانائی کے ذرائع بجلی یعنی برقی توانائی دہلی میں بجلی کے کی طلب بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں صنعتی تجارتی اور رہائشی سرگرمیاں وسیع پیمانے پر جاری ہیں دہلی میں تھرمل پاور اسٹیشنز بھی موجود ہیں جیسے راج گھاٹ تھرمل پاور اور اسٹیشن بوانہ گیس پاور پلانٹ شمشی توانائی یعنی سولر انرجی دہلی میں دھوپ کی اچھی دستیابی کی وجہ سے شمسی توانائی کے پروجیکٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے